मैंने महाभारत का जो पुस्तक किताब है महाभारत तो ग्रंथ है उसमें से ऐसा प्रसंग आता है वह ऐसा महाकाव्य है ऐसा एक महाग्रंथ है जिसको सबने पढ़ा है मैंने भी पढ़ा है तो उसमें कई भावुक क्षण आते हैं पर भावुकता रस होने का आता है कि जब कर्ण को मालूम पड़ता है जब कर्ण को मालूम पड़ता है कि वह हमेशा से तड़पता रहा हमेशा से रोता रहा हमेशा से उसे याद आती रही कि मेरी माँ कौन है वह हमेशा अपनी माँ को ढूँढता रहा कि मेरी माँ कौन है उसको जो मालूम पड़ा कि वाकई में मेरी कोई माता है जो मुझे छोड़ कर चली गई थी और भगवान कृष्ण से मालूम पड़ता है कि तुम्हारी माँ भी है जिसको तुम्हें संसार के डर से संसार से भय से तुम्हारा त्याग करना पड़ा उन्हें उन्हें और तो तुम्हारी माँ तो अभी जिन्दा भी है और तुम्हें तुम्हें अपना नहीं पाई वह आज भी वह डरती है वो कर्ण ने जब ये सुना तो कर्ण बहुत ज़्यादा परेशान हो गए अपने आपको बिल्कुल अपने आपको विचलित हो गए मनोदशा उनकी थोड़ी ख़राब हो गई के मेरी माँ जिद्वित जीवित होते हुए पाँच पांडवों के भरण पालन करते हुए मुझे क्यों नहीं अपनाया तो में ऐसा में पुत्र होते हुए अपनी माँ का आँचल से दूर क्यों रहा मैं अपनी माँ से दूर क्यों रहा तो ऐसी बात मन में एक कर्ण के मन में जो उस समय उस समय जो बीता कि मेरी माँ के जीवित होते हुए भी मैं माँ की गोद के तड़पता रहा और मुझे सूद पुत्र कह कर अपमानित होना पड़ा वह संसार मुझे सूद पुत्र कहता रहा और मेरी माँ सुनती रही तो मुझे कितना पीड़ा हुई होगी कितना दुःख हुआ होगा कितनी मुझे दंश झेलना पड़ा तो इस प्रकार से कर्ण का जो वह जो प्रसंग है वो दुखदाई है और मन को रूला जाता है मन को भावुक कर देता है इस प्रकार से